हमरा गाँवमे बहुत तरहसे जाति छै जैसे बाभन यादव कानू तेली दुसाध चमार डोम ई सब जाति छै आओर सबके जाति काम अलग अलग छै यादवके छै गाय भैंस पोसनाइ चमारके छै चप्पल जूता ठीकठाक केनाइ डोमके छै सूपउप सूप जे होइ छै बिननाइ बाभनके छै खेतीबाड़ीके आओर हम्मे सब जे छै एक गाँवमे अच्छा तरहसँ मिलजुलिके रहय छियै कानू छै ओकर काम भेलय मकइके उलाय उलाउ केनाइ इएह सब काम छै हमरा आर गाँवमे बढ़िआँ छै सब मिलजुलिके रहय छियै आओर जे छै सब जाति अलग अलग छियै तैयो कोइ प्रभाव नहि होइ छै की ई से जे छै हम्मे सब जाइ छियै इन्ने छियै उन्ने छियै कोइ बातके दिक्कत नहि होइ छै से सब मिलजुलिके रहय छियै गाँवमे अच्छासँ खेतीबाड़ी या कोइ भी काम छै सब अपन सही सही होइ छै आओरो गाँवमे विकास भी होइ छै बहुत तरहके होइ छै विकास मुखिया होइ छै सरपञ्च होइ छै समिति होइ छै वार्ड होइ छै पञ्च होइ छै सरपञ्च होइ छै ई सब एक पंचायतमे होइ छै ई सब बढ़ियाँसँ चलय छियै मिलजुलिके